آج میں نے ایک تھرڈ پارٹی ایپ سے اپپ نے موبائل کا ریچارج کیا لیکن کافی دیر تک بھی بیلنس نہیں آیا مجھے شک ہوا کہ شاید ٹرانزیکشن تک اٹک گیا ہے تو میں نے سوچا پہلے خود ہی چیک کر لیتی ہوں میں نے ایپ کھولا اور اس کے ٹرانزیکشن ہسٹری والے سیکشن میں گئی وہاں ریچارج کا اسٹیٹس پروسیسنگ دکھا رہا تھا تھوڑا اور ویٹ کیا لیکن جب کچھ چینج نہیں ہوا تو میں نے کسٹمر سپورٹ سے بات کی میں نے انہیں بتایا کہ ریچارج ہوا ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ ریچارج پینڈنگ ہے اور اگر کچھ ٹائم میں کلیئر نہیں ہوتا تو یا تو ہو جائے گا یا پھر پیسے واپس آ جائیں گے انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں سب سسٹم کے تھرو چیک ہو رہا ہے میں نے اس کنورسیشن کا ایک اسکرین شاٹ سیو کر لیا تاکہ ضرورت پڑے تو دوبارہ ریفرینس میں دے دکھا سکوں اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگلی بار ریچارج تھوڑا پہلے کر لینا چاہیے تاکہ لاسٹ مومنٹ پہ پریشانی نہ ہو